हा हा हा हा बराबरि मां ॿाहिरि थोरो वियलु हुयसि पर हाणे मां घरु शिफ्ट कयो आहे त मूंखे नओं रंधिणो ठहिराइणो पवंदो त मूंखे उन में तव्हां जी मदद ज़रूरत पवंदी ऐं तव्हां खां मूंखे सभु बासण वठिणा पवंदा त मां तव्हां खे लिस्ट ॿुधायां मूंखे छह प्लेटूं खपंदियूं स्टील जूं छह ग्लास ॿारहं कटोरियूं उन जे हिसाब सां चमिचा कांटा उहे बि डज़न डज़न खपनि वरी उन खां सवाइ कढ़ाइयूं खपनि सिपिरियूं खपनि तओ खपे ॿियो छा खपंदा आहिनि बासण बासण तव्हां तव्हां वटि ॿियो कुझु नओं हुजे त ॿुधायो हा हा हा मू तव्हां वटि कुकर आहे हा हा बराबरि

ठीकु आहे हम्म हम्म हा त तव्हां जेकी चयो इडली सांभर जो सांचो उहो बि कढाए रखो हिकिड़ो सुठो कुकर टिनि लीटर जो खपंदो उहो बि रखो ऐं चकिलो वेलण बराबरि खपंदो मूंखां ध्यानु मां लही वियो हम्म हम्म हा हा हा हा उहे थोरा घणा त आहिनि पर तव्हां वटां तॾहिं बि मूंखे वठिणा पवंदा हम्म हम्म वॾा दॿा बि कढाए रखिजो जेके अटे चांवरनि जे लाइ खपंदा आहिनि ठीकु आहे चङो पोइ मां सुभाणे तव्हां जे दुकान ते ईंदसि पर हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायांव बिल ठाहे रखिजो मां तव्हां जी पुरानी ग्राहक आहियां त उन जे हिसाब सां सही रेट लॻाएजो बिल्कुलु वाजिबी मना वाजिबी जेको सूट करे ठीकु आहे सु हा हा ठीकु आहे सुभाणे मिलूं था जय झूलेलाल